ہاں اسماء ہم یہاں گھر شفٹ کرے نا تو ہم لوگوں کو برتن کی بہت ضرورت تھی تو ہم میں ان کے ساتھ بگ بازار کو گئی برتن لینے کے لیے وہاں پر بہت اچھے اچھے برتن ہیں وہاں پر میں نے راز کوکر لیا پین لیا کڑھائی لی بگونے ہیں اور چینی کے برتن بہت اچھے ہے شادی میں فبیہا کو دینے کے لیے بھی بہت اچھے برتن ہیں ہاں ہاں کانچ کے بھی ہے اسٹیل کے ڈیلی کے تو بہت ہی اچھے ہیں ڈیلی یوز کے واسطے بھی لے لی میں برتناں کپس لی کپس بھی بہت اچھے ڈیزائن ڈیزائن کے ہے گلاسیس ہے کانچ کے ڈیلی ویئر کے ڈیلی کے استعمال کے ہاں ہاں چینی کے بھی ہے پلیٹس بہت اچھے ہے بگونے بھی ہے پچیس کلو کے تیس کلو کے بڑے بڑے پکوان کرنے کے لیے بھی گھر میں دعوت کرنے کرتے نا اس کے پکانے کے بھی ہاں ہاں بہت اچھے ہے برتناں تے تو بھی وہاں سے جا کر لے لے بہت اچھے ہے ہاں خوبصورت ڈیزائنس ہے ہاں ڈیزائنس بھی بہت اچھے اچھے ہے بہت پیارے پیارے پلیٹس ہے کانچ کے کپس ہے گلاسیس تو بہت ہی اچھے ہے ہاں ہاں اور اور پلیٹس ہاں پلیٹس بھی لی میں پلیٹس بھی لی ہاں ہاں کپس بھی لی سب لی ہاں کانچ کے گلاسیس بھی لی ہوں میں تو بھی وہاں سے جا کر لے لے میں یہی ڈسائڈ کروں گی وہاں پر بہت اچھے ہے جا کر لے لے